ہندوستان دنیا کا بہت ہی بڑا اور مشہور دیش ہے یہاں پر بہت ہی طرح طرح کے لوگ رہتے ہیں اور کافی مذہبوں کو ماننے والے لوگ بھی ایک ساتھ رہتے ہیں یہاں پر رہنے والے لوگ الگ الگ بھاشائیں بولتے ہیں اور یہاں پر رہنے والے لوگ یہاں کی خوبصورتی جگہوں بیچ پارک جنگلات اور ان جگہوں پر سیر کرنے کا من رکھتے ہیں یہاں پر بہت ہی اچھی اچھی جگہیں ہیں یہاں بہت بڑے پارکس ہیں بیچ ہے زو ہے اور بہت سی گھومنے کی جگہیں ہیں جہاں پر لوگ اپنے خالی وقت میں گھومنے کے لیے جایا کرتے ہیں مگر کچھ حال ہی کے سالوں میں یہاں کی تاریخی عمارتوں پر جانے کا کریز بہت ہوا ہے کیونکہ اب آج کل ولاگنگ بہت چلن میں ہے تو اس لیے لوگ ان جگہوں کی اور رخ کر رہے ہیں اور وہاں جا کر ان کو دیکھ رہے ہیں اور ولاگنگ کے ذریعے پیسہ بھی کما رہے ہیں ایسے ہی بہت سے اور سفر کے طریقے ہیں جو لوگ اپنا رہے ہیں جیسے سرفنگ کرنا ٹریکنگ کرنا اور وہاں رائڈنگ کرنا یہ سبھی ان سبھی چیزوں کے ذریعے لوگ اپنا خالی وقت کو کو مزے اور ایڈوینچر میں تبدیل کر رہے ہیں